नमस्ते नमस्ते हाँ बोलिए कितना बाई कितना का रूम बनाना है अच्छा मिस्त्री चार्ज लगेगा मटेरियल मटेरियल गिरा लिए हुए हैं हाँ तो उसमें आप करिए ना आप कम से कम तीन चार हज़ार ईटा गिरवा लीजिए हाँ बालू गिरा लीजिए तीन सौ छ्त्तीस तीन सौ छ्त्तीस बालू गिरा लीजिए दो सौ छ्त्तीस गिट्टी गिरा दीजिए उसके बाद सीमेंट ले लीजिए

कोइल ले लीजिए रद ले लीजिए ई सब लेकर के रखिए हो जाएगा मिस्त्री कर कैसे जानना चाहते हैं रोज़ का जानना चाहते हैं या ठेका देना चाहते हैं मिस्त्री का चार्ज तो वैसे रोज़ का जो चल रहा है छः सौ सात सौ का चल रहा है रोज़ लेबर का चल रहा है पाँच सौ का रोज़ तप उस हिसाब में मान करके चलिए पर आपका चला जाएगा छः दूना बारह और छः पंजे चौ तीन हज़ार रुपया जो रोज़ आपका डेली का चला जाएगा नहीं नहीं नहीं ये आपको सिर्फ आपको पैसा लगेगा खाना नहीं लगेगा चाय लगेगा कंसेशन एरिया बड़ा रहता है तो उसमें कंसेशन होता है एरिया तो छोटा है ना छोटे एरिया में क्या कंसेशन होगा बताइए जो होने वाला होगा उसमें आप कुछ काम कर दीजिएगा और क्या होगा ठीक है पर आप यदि देते हैं तो आपको चला जाएगा पर स्क्वायर फीट पर भी यदि देते हैं तो स्क्वायर फीट पर आपको नाइन्टी नब्बे रुपया लगेगा स्क्वायर फीट हाँ देखिए अब हाँ तो ऐसे जब ये काम करवाइएगा तो मान के चलिएगा कि ठेका पर देते हैं हैं तो ठेका पर उनको जो स्क्वायर फीट कर लेना है स्क्वायर फीट कर लेंगे उसमें आपका जितना है केटलीन भूरिया बालू जितना लगेगा वो सब उसी में रहता है वो आपका अलग से भाड़ा नहीं लगेगा हाँ और ऐसे यदि करवाते हैं यानी रोज़ का करवाते हैं तो भाड़ा वड़ा जितना है ऊ सब आपको ही देना पड़ेगा इसमें यही होता है हाँ सो हो जाएगा हम आ जाएँगे आकर के हम फोन कर देंगे आपको एस्टीमेट भी दे देंगे और हम देख भी लेंगे कैसे क्या करना है उसमें और मान कर चलिए ऊपर भी यदि ले रहे हैं तो तो हाँ हाँ हाँ जो जैसा होगा हम ठीक है हम बता देंगे देख करके हाँ ठीक है ठ हाँ ठीक है कल सुबह हम आ जाएँगे ठीक